योग खे विज्ञान छान बित छानबीन सां जोड़णु तमामु ज़रूरी आहे योगु विज्ञान हिकु दार्शनिक प्रकृति जो हिकु मनोविज्ञान आहे योग खे अनुभव विज्ञान बि चयो वियो आहे योगु करण सां शरीर जो या काया जो हर हिकु हिसो जुड़ी वञे थो इन सां वधियलु शुगर ब्लड प्रेशर मोटापो गोॾनि ऐं हथनि में सूरु सभु ख़तमु थी वञे थो माण्हू इन्हनि बीमारियुनि जूं दवाऊं वठी वठी परेशान थी वञनि था ऐं हिननि बीमारियुनि जे करे उलझन में रहनि था वधीक चिंता करण सां उन्हनि जूं बीमारियूं घटिजनि कान थियूं बल्कि वधिजनि थियूं योग जो नओं वैज्ञानिक वसीलो पतंजलि आहे जें सा मनु ऐं मग़ज़ खे हिकु जाइ ते बीहारण जी कोशिशि कई वेंदी आहे योगु करण सां मनु ऐं कया काया फुर्तीली ऐं तंदुरुस्तु रहे थी योगु करण जो नओं ऐं वैज्ञानिक तरीक़ो बाबा रामदेव बि ॿुधायो आहे जीअं त सूर्य नमस्कार जीअं त कर्म योगु भक्ति योगु ऐं ज्ञान योगु आहे वैदे वैज्ञानिक नओं वसीलो आयु आयुर्वेद बि आहे